गायके गोबर जे छै से ओ पवित्र होइ छै ओहिसॅं लोक निपै छै तऽ ओ सुन्दर लागै छै आ ओहिमे कीड़ा पिल्लू नहि फड़ै छै गदहाके गोबर से जँ निपतै तऽ ओहिमे कीड़ा पिल्लू फड़तै ओ नीक नहि लागतै तऽ ई जे छै से लोक विषहरा लिखै छै लोक गायके गोबरस विषहरा लिखै छै मुख पर आ की कहै छै निपै छै लोक घर अङ्गना चिकनसँ सुन्दर लागल देखैमे गाय के गोबरसँ आ आन चीजके महिषे गोबर सॅं तऽ नहि नीक लागल गायके गोबरसँ सुन्दर लागल अङ्गना घर चमकैत रहल विषहरा लिखै छै पञ्चमीमे विषहरा लिखल जाइ छै गायके गोबरसँ विषहरा लिखल जाइ छै पञ्चमीमे तऽ ओ जे छै से नीक होइ छै लोककेँ भगवतीके भेलै